مچھلی پکڑنا ایک بہت قدیم ایک بہت ہی قدیم اور مشہور کام ہے پانی میں رہنے والی مچھلیوں یا پھر دوسرے پانی کے جانوروں کو پکڑنے کا عمل بہت پرانا ہے یہ ایک قدیم پیشہ اور سرگرمی ہے جو کھانے کے لیے تجارت کے لیے اور تفریح کے لیے کی جاتی ہے ہمارا علاقہ اس کام کے لیے بہت ہی مشہور ہے میں نے مچھلی پکڑنا اپنے بچپن ہی میں سیکھا تھا چونکہ میرے گھر میں بھی لوگ مچھلیاں شوق سے پکڑتے تھے میں ان کے ساتھ ہی مچھلی پکڑنے چلے جاتا تھا ہم لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے الگ الگ سامان استعمال کرتے ہیں کبھی ہم جال سے مچھلی پکڑتے ہیں اور پھر جال میں بھی الگ الگ ہوتا ہے بڑی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے اور چھوٹی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے اگر چھوٹی مچھلی کے جال سے بڑی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو جال ٹوٹ جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے اسی طرح کا کانٹا ہوتا ہے اس سے مچھلی پکڑتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ہاتھ سے ہی مچھلی پکڑتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے مختلف طریقے ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پہلے زمانے کے مقابلے میں اب بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں اور بہتر بھی ہو گئی ہیں